जियां गल्ल करचै अस अपने जम्मू दे कराफ्ट दे बारे बिच्च ते जेह्ड़ा साढ़ा कश्मीर ऐ उद्धर दी कश्मीरी आईटमां बड़ियां फेमस न जियां कि उद्दर सिल्क दे फैवरिक थ्होंदे बड़े इयां जेह्ड़े बड़े इयां मतलव साढ़े इंडिया बिच्च आक्खेआ जांदे कि ओह् बड़े शैल होंदे व लेकिन जियां पशमीना शाल दी कड़ाई बगैरा एह् सारे पूरे साढ़े इंडिया बिच्च मश्हूर ऐ पश्मीने दी अक कियां पैह्चान करदे हे के अंगूठी लैंदे हे ते ओह्दै बिच्च शाल पूरा निकली जंदा हा ते अस आखदे हे कि एह् असली पशमीना ऐ उत्थें कड़ाई बगैरा जिन्नी बी ऐ डोगरे सूट बगैरा साढ़े डोगरे पजामें कुर्ते बगैरा एह् सारे बड़े इया्ं फेमस हे पर अज कल दे साढ़े डोगरे लोग हैन जिन्ने बी ओह् पाना पसंद बी नी करदे ते बनाना पसंद बी नी करदे क्योंकि ऐ़ ए प्रोफैशन उनें एह् सारीचीजां पसंद नी हैन की पसंद की नी हैन इक रीज़न एह् ऐ कि साढ़े लोग गै डोगरी बी परमोट नी करदे ना ओह् अपना कल्चर दिक्खा दे अज्ज दे टैम जो बी है ओह् बाह्र निकलदे इनैं चीजें कोला हून साढ़े घर गै लैई लैओ तुस कुसे डोगरी बोलने पर अज कल दिक्खेआ जा ते लोग आखदे केह् बोलादा एह् व लेकिन साढ़ी जेह्की डोगरी भाशा ऐ ओह् साढ़ी मात्तर भाशा ऐ डोगरे दी अगर अस लोग डोगरी नी बोलगे ते कुने बोलनी अगर अस लोग अपने डोगरे कल्चर गी मैह्त्वपूर्ण नेंई समझगे ते कुनें समझना एह् तां आस्ता आस्ता बिलुप्त होई जानी जियां अज कल असेंगी दिक्खी लैओ असें गी पूरी डोगरी नेंई आंदी ऐ एह् सचऐ इक साढ़े लोग बी पूरी डोगरी नी बोली सकदे हैन अस डोगरे हैन पर तां बी असेगी पूरी डोगरी नी आंदी है इस बेल्ले ते गल्ल करी जाए कश्मीर दे शाल बगैरा सूट कड़ाई उत्थें दे आर्ट ऐंड़ कराफ्ट जियां बकेट बनांदे उत्थें ओह् सारा किश इन्ना मतलव कि फेमस हा कि लोग पैह्ॅलें लैंदे हे अज दे टाईम बी बाह्र दे लैंदे पर इन्ना क्रेज़ नी रेह्दा इन्ना लोग उसी हून मैह्त्वपूर्ण नी समझा दे अगर अस लोग मैह्त्वपूर्ण नी समझगे ते कुनै समझना एह् साढ़ा इक बड़ा बड्डा ड्रा बैक ऐ जेह्दे कारन अस पिछड़ा दे अगर अपनी डोगरी अस भुल्लिये ते अग्गैं केह् करना अग्गै अज दे बच्चें गी अगर डोगरी दे बारे च पता नी होग ते कियां कम्म चलग हून जियां साढ़े कश्मूरी कालीन न लोग अज्ज बी जाओ पराने बजुर्गैं न उनैं अपनै थल्लै कश्मीरी कालीन सज़ाए दे उंदे उप्पर गै बौंह्दे उंदै उप्पर गै रुट्टी खंदे सारा किश व लेकिन अज्ज कल दे बच्चे न ओह् इसी इनें चीजें गी सारें गी एह् समझदे कि एह् कक्ख नी ऐ मतलव कि इक किस्म दी ग्राईं सोच लेईयै चलदे अज्ज दे बच्चे एह् बड़ा गल्त ऐ असें लोकें गी एह्दे आस्तै किश सोचना चाही दा ते अस नी सोचगे ते फ्ही किश बनी बी नी सकदा ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी जम्मू सीटी ऐ इसी सीटी ऑफ टैंपलस आखदे हे अज्ज दे चाईम बी मैक्सिमम बाह्र दे टुरिस्ट साढ़े इत्थे आंदे केह् करने सीटी दे बिच्च घूमने डोगरी कल्चर दिक्खने साढ़े टैंपल जाने हून जियां साढ़ी बैष्णो देवी ऐ कटरा बिच्च त्रिकुटा पर्वत उप्पर उत्थें लोग आंदे माता दे मन्दर आंदे आराम कन्नै दर्शन करदे सारे किश व उत्थें बी अज्ज कल इन्ना डोगरी कल्चर दिक्खनें गी नेंई लब्भदा ऐ जियां पैह्लें लब्भदा हा एह् बौह्त गल्त गल्ल ऐ असें इस गल्लै कोला दा उब्भरना चाही दा ते अग्गें बी लोकें गी प्रमोट करना चाही दा कि असेंगी डोगरी बोलनी चाही दी दफ्तरे बी बोलनी चाही दी स्कूलें बिच्च बी डोगरी कन्सैप्ट रक्खना चाही दा इक पीरायड बी लाना चाही दा पर लाना चाही दा ताकि लोग जेह्ड़े साढ़े आने आह्ले बच्चे न उनेंगी पता लग्गन ओह् जिस जम्मू कश्मीर बिच्च रवा दे ओह्दा केह् महत्वपूर्ण ऐ केह् ऐ ओह् केह् ऐ उत्थें केह् हा कि लोग इत्थें आंदे कि इत्थें गी स्वर्ग मन्नेआं जंदा साढ़े जम्मू कश्मीर गी